हांव सद्या म्हापशां रावतां बार्देस तालुकान पूण म्हजे आड नांव वांयगणकर वांयगणकर म्हणजे वांयगणसून येयल्ले मनशां म्हाजी मूळ सोदपाक गेल्यार ते मेळटा वांयगण्या ह्या गावांन बिचोलें तालुकां मयां वाठार आनी थंय वांयगण हे गांव इल्लेशे गांव पूण ह्या इल्ल्याशां गांवांन खूब कल्चरल कल्चरली रिच् लोक रावतात गोंयची आमचीं संस्कृती तांच्यानी खूब जपून आनी सांबाळून दवरल्यां गोंयान आमचे सात भयणी आनी एक भावाची कथा खुप मानल्ली वतां तितुन केळबाय लयराई अंजादीपा मिराबाई महामाया मोरजाई शितलाई आनी खेतोबा हें आसा सात भयणी आनी एक भाव तेंचो खेतोबा ह्या खेतोबाचे देवुळ म्हाज्या गांवान आसा ते म्हणजे वांयगण्यां थंय वेग वेगळें सण साजरें जाता खेतोबाचे देवुळ त्या शिवाय केळबायचे देवुळ महामायाचे देवुळ म्हज्या गांवान आसा हांगां भाव आनी भयणीं एकामेकांक मेळपाक वतां वर्सांन एकदा आपल्या वांगडां धोंड घेवन आनी ह्याच खातीर ती जात्रा एक साजरी करतां हि ह्या जात्रेक गोंयचेच न्ही तशेंच वेग वेगळ्या राज्यातलें लोक पळो पळोवपाक येता आमच्या वांयगण्यान आजुनी खूबश्यो ट्रेडिशनल प्रेकटीसिस जाता ती म्हणजे फार्मिंग चडशें लोकांचे रोजगार जे आसा तें एग्रिकल्चर आनी फार्मिंगेन आसा पूण मायनिंग सुरु जाल्याकच्यान त्या गजालिंक खूब धोका धक्को बसलेलो आसात म्हज्या पणज्याक खंयच्या तरी कामा निमित्त आनी पोट चलोवपा खातीर म्हापशां येवचें पडलें आमी म्हापशां आयलीं पूण आमचें मुळ आड नांव गांवकर आमी वांयगणची गांवकार पूण आमी वांयगणाच्यान म्हापशां आयलीं म्हणून आमकां वांयगणकार अशें नांव पडलें वांयगण म्हणजें शेंत लावपी आमी मूळ शेत लावपी पूण म्हापशां येवन आमी वेवसाय सुरु केलो आमचो आज आमी म्हापशान रावतां पूण जेन्ना जेन्ना आमच्या गांवान कसलें सण म्हणजेच धालो कालो जात्रा जाता आमी थंय वतां आमी तें सण साजरे करतात थंयच्या लोकां मदी मिसळाटात थंयच्यो गजाली जाणून घेतात आमची संस्कृती आमी फुडें व्हरतात म्हज्या आवय बापायाक म्हाका आमची संस्कृती कशीं सांबाळुन दवरपाची हें शिकयलां आनी हेंच हांव म्हज्या फुडल्या पिळगेक शिकयतलें आनी तें चालुंच उरतलें आनी आमचो मूळ आमी केन्नांत विसरचेना